दू महीना पहिले हम पासपोर्ट बनैलियै नहि अयलै आठ दिन पहिले पासपोर्ट बनैलिए ओहो नहि अयलै की कारण छै पासपोर्ट नहि हमराके नहि टाइमपर आबै छै ओहि लऽ कऽ हम दोस्तकेँ दै छियै बनबै लए आब दोस्त कोइ गड़बड़ी करै छै कि आगेवला गड़बड़ी करै छै बनाबयवला पासपोर्ट बनबै छियै लेकिन बनबे नहि करै छै की कारणसँ नहि बनै छै इतना पैसा लगा देलियैए फिर भी नहि बनै छै ई लऽ कऽ हम दोस्तकेँ फोन करलियै ओकरा कहलियै यौ दोस्त हमर पासपोर्ट किएक् नहि बनै छै की भेलैए कोइ गड़बड़ी छै तऽ ओकर बारेमे हमरा बोलू तऽ कहलकै ठीक छै अहाँ से पासपोर्ट बनि जेतै अहाँ टेन्शन नहि ली हम दू दिनमे बना देब दू दिनके बाद जब हम फेर देखै छियै हमर पासपोर्ट नहि अयलै एहि लऽ कऽ फेर हम दोस्तकेँ फोन करलियै फेर बोललियै फेर कहलियै कि जे फेर हम पैसा इतना पैसा अथी करि दै छियै तैओ नहि होइ छै की भेलै जे प पैसा लगाइते जाइ छियै लगाइते जाइ छियै फिर भी पासपोर्ट नहि बनै छै सुधार करबैमे की की भए गेलैए की करियै नहि करियै आँय सुधार करै छियै नहि होइ छै सुधारमे आब पैसामे गड़बड़ी छै कि हमर कागजमे गड़बड़ी छै की कारण छै जे हमर पासपोर्ट नहि बनै छै लेकिन सुधार बाबू एखन धरि पासपोर्ट नहि बदलल बदलल हइ दू पैसा हमर सभ बरबाद भए गेलैए महिला महिला होब जा रहल छी की करब हम हमरा हाथमे तऽ पैसा नहि छै एहि लऽ कऽ बहुत टेन्शन होइ छै रोज रोज बनाबैत छियै फेर की होइ छै बार बार बनाबै छियै नहि होइ छै पैसा बरबाद होइ छै आखिर कोन कारण छै कि हमर पासपोर्ट नहि बनै छै हमर किता हमर कागजमे गड़बड़ी छै